ہیلو کیا حال ہیں جی مجھے ویکسین لگوانی تھی اپنے ڈوگ کے وہ تھوڑا لوز موسن سے لگ رہے ڈوگ کے آپ مظفر نگر آ سکتے ہو اچھا مظفر نگر میں ہی رہتے ہو آپ ہاں تو وہ مہینہ ہو پرسوں کو مہینہ ہو جائے گا تو میں نے اس لیے آپ کا کال کیا ابھی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے

ٹھیک ہے پرسوں آ جانا آپ